हान्था खालामनायखौथ' आङो बांसिनै गुबुन जायगायाव थांनोब्ला बासजों खालामो आरो ट्रेनजों खालामो ट्रेनजों खालामदों ट्रेनजों खालामनाय समाव आं गाखोनाय समाव जोबोद मोजांमोन मानो होनब्ला ट्रेनाव लं जारनि खालामबा बुहुथ रोखोमनि सिनारि नुयो आरो मानसिनि माखासे गोसोनि साननाय हनायफ्रा सोलायो मानो होनबा जायगा गुबुन जायगाफोरखौ नायब्लासो मानसिनि साननाय हनाया एसे आलदा रोखोमनि जायो मानोना मोनसे जायगाआव थाबाय थायोब्ला मानसिनि साननाय हनाया एखे जायगाआवनो थाबाय थायो बिनि थाखायनो जोङो ट्रेबेल खालामबा जेरै ट्रेनजों खालामो प्लाइदजों खालामो आरो बासजों खालामो माखासे बाइक जों खालामो नाथाय आङो ट्रेनजों खालामदों खनसे बासजोंथ' गोबां बार जाबाय आरो ट्रेनजोंबो आङो खनथाम खनब्रैसो जाबाय गुबुन जायगायाव बे थांनाया आरो बे जायगायाव आङो ट्रेनजों थांनाय समाव मोजां मोनदों जेरै गुबुन रायजोआव आङो खनसे महाराष्ट्र मुम्बाइयाव थांखांबाय बे आं थांनानै एसे बे जायगानि फारसे एसे मिथि बोदों मानो होनब्ला बेवहाय केपिटेल सिटि मुम्बाइ भारतनि मोनसे बिजिनिसनि जायगा बेवहाय मानसिफ्रा गोबां धोनि मानसिफ्रा थायो बे जायगायाव साफा साफा साखोन सिखोन मानसिफ्रा साफ्रोम मानसिफ्रा गावबा गाव खामानियाव ब्सथआव थायो हर सान बे जायगायाव सान हर मानसिनि हान्था मेला आरो बे जायगायाव गोबां रोखोमनि बिजिनिस मावग्रा सुबुं थायो गिदिर गिदिर आलदा आलदा रोखोमनि बे जायगानि जायगायाव सारु उफालि गासिबो न'आ जोंनि बायदि नङा गासिबो बिलदिंजोब बबेवहाय आरो बे जायगायाव बिल्दिंजों लोगोसे बिफां लाइफां बिबार बारि नायनो समायना बेफोर आंनि दाबायनाय समाव एसे गोसोआव दं मानो होनोबा बे जायगायाव जेरै बिफां लाइफां मोनसे न'खौ समाय होनो थाखाय बिबार नांगौ हाजोंनो बानायनानै गोजौ खालामनानै बे जायगायाव फुल सारि सारि गायनानै बेवहायनो मानसिफ्रा बेरायो आरो बेजों बेवहाय दै होनानै दैआ जेरेखम फुल बादि

नन स्टब मोनसे देख'रेसन दैजों खालामो बेवहाय गोबां रोखोमनि मानसि आं नुदों बेरायनाय गुबुन हादरनिबो मानसि आरो जोंनि भारतनियाथ' गोबां मानसि बेफोर आंनि गोसोआव दावबायनाय समाव एसेबाबो रे रे रेप्लेकसन जायो नाथाय बेफोर जायगायाव बेरायोब्ला मानसिनि साननाय हनाया गोबां सोलायो